میں اپنے سفر کو کم مشکلات بنانے کے لیے اور محفوظ بنانے کے لیے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتی ہوں جیسے کہ میں مجھے اگر کہیں جانا ہوتا ہے تو پہلے تو میں سوچتی ہوں کہ مجھے کہاں جانا ہے پھر میں ڈیسائڈ کر کے پھر میں اس حساب سے پہلے ہی ٹکٹ بنا لیتی ہوں اور مطلب اے سی والا بناتی ہوں جس میں کہ بہت زیادہ بھیڑ ویڑ نہ ہو اور کم لوگوں تو میں پہلے ہی ٹکٹ بنا لیتی ہوں اور ساری تیاری کر کے رکھتی ہوں سارے سامان کو اچھے سے رکھتی ہوں جس کے جس کی وجہ سے کہ مجھے آگے جا کے کوئی سفر میں پریشانی نہ ہو نہ ہی کچھ ہو میں زیادہ تر چیزوں کا خیال رکھتی ہوں اور جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ مطلب ہم لوگ کہیں سفر کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے چور سب رہتے ہیں تو میں خیال کرتی ہوں کہ وہ سارے چیز پکڑا مطلب اچھے سے رکھوں کہ چور چوری نہ کرے اور بہت احتیاط سے جاتی ہوں اور بہت سارے بھیڑ رہتے ہیں اسی وجہ سے میں پہلے ٹکٹ بنا لیتی ہوں کہ ٹکٹ کی کوئی دقت نہ مطلب آرام سے جاؤں اور آنے کا بھی پہلے ہی بنا لیتی ہوں کہ اتنے دن میں رہنا ہے اتنے دن میں آنا ہے تو زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے تو سفر کو دیکھیے کم مشکلات بنانے کے لیے مطلب میں زیادہ ٹرین پہ تو اتنا اچھا ہویا کھانا بن ملتا نہیں ہو تو میں گھر سے ہی تھوڑا بہت آنے جانے کا پیک کر لیتی ہوں کہ تھوڑا سا پیک کر لوں اور گھر کا ہی کھاؤں کیونکہ گھر کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے جس سے طبیعت بھی خراب نہ ہوتی ہے